بچپن ميں جب ميں چھوٹا تھا تب ميرے پاپا نے مجھے كيمرہ لا كے ديا تھا تو وہ ايک پرانے ٹائپ كا تھا تو ميں اس سے فوٹو كلک كرا كرتا تھا مجھے فوٹو كلک كرنا بہت پسند تھا فوٹو كھينچنا خاص كرکے چيزوں كى پلانٹس كى اور آس پاس كے آبجيكٹ كى بلڈنگ كى تو وہ دھيرے دھيرے ميرا پيشن بنتا گيا اور ميرا ايک حصہ نكل آيا اس طرح ويسے آپ سب كو پتہ ہى ہوگا جيسے كہ فوٹو گرافى ايک آرٹ ہوتى ہے ايک پيشن ہوتا ہے تو ايسا ميرا ہے اور كچھ بڑے فوٹو گرافر ہيں جنہوں ميں فالو كرتا ہوں جن كے فوٹوز مجھے بہت كافى پسند آتے ہيں جن ميں سے پہلے آتے ہيں بروف ولڈن ان كى فوٹو گرافى كا جو طريقہ وہ كافى اچھا ہے مجھے ان كا طريقہ كافى پسند ہے اور ايسے ايک آتے فوٹو گرافر ہيں كافى فيمس ہيں فنڈي شرمين ان كى آرٹ بھى كافى اچھى ہے ان كا فوٹو بھی لينے كا طريقہ بہت اچھا لگا مجھے اور ايک اور آتے ہيں ميرے فيورٹ ہيں وہ پيٹى سوزا يہ تينوں ہی ميرے فيورٹ فوٹو گرافر ہيں